औ जोंनाव गोदो आबै आबौमोननिफ्राय मोन्नाय गोबां मस्लाफोरखौ खिन्थालांनायफोरखौ जों दाबो बाहायो जोंनि नख'रावबो आरो बयबो बर' सुबुंफ्रानो बाहायखायो गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनाय मस्ला मस्लिफोरखौ मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांफोरनि बिलाइ बिबार फिथाइ बायदिफोरखौ गोदोनि सुबुंफोरा बाहायोमोन दासिमबो मोनफा मोननैखौ बाहायो गासैखौबो बाहायाबाबो मोनफा मोन्नैखौ दाबो बाहायनायखौ जों नुयो नुयो माने जोंबो बाहायो जोंनि नख'रावबो जेरै गंगार दुन्दिया दालसिनि बिलाइ बिगुरफोर ओंख्रि संनायफ्राव होनाय जायो गोदोनि आबै आबौमोना गोदोनि बोराइ बुरिफोरा बांसिनानो बेबायदि हाथाइ बाजारनिफ्राय मोन्नाय मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायामोन मिथिंगायाव मोन्नायजोंनो संनानै जायोमोन जेरै खारैफोरखौबो मिथिंगायाव मोन्नाय बिफां लाइफांफोरखौनो दान्नानै फोरान्नानै सावनानै खारै बानायोमोन आरो बे खारैफोरजोंनो गोबां ओंख्रिफोर संनाय संनाय जों मोनो गोदोनि दिनाव दाबो बे खारैफोरखौ बाहायो आरो बाहायलांबाय थागोन बायदि मोनो जेरै गंगार दुन्दिया जाब्रांफोर बेफोरफोरखौ बेदर ओंख्रि संनायफोराव बाहायनाय जायो दाबो बाहायो माखौबा माखौबा गोदोनि दिनाव बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय नुब्लाबो दा बांद्राय बाहायनाय नुनो मोन्नाय जाला मानोना दानि जुगनि मानसिफ्रा बांसिन मस्ला मस्लि बाहायनानै जायो ओंख्रिफोराव बांद्राय बाद्राय मस्ला मस्लि बाहायनानै जायो गोदोनिफ्रा बेबायदि बांद्राय बाहायामोन बांसिन सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलुफोर जिराफोरखौल' देग्लिनानै होलाबायनायखौ नुयोमोन दानि बायदि पेकेट आव मोननाय मस्ला मस्लि बेफोरखौ बाहायामोन गोदोनि दिनाव ओंखायनो गासैबो सुबुंफोरानो बांद्राय बेराम आजाराव गोग्लैयामोन दानि बायदि दानिया बांसिन बेमार आजाराव गोग्लैग्रा जाबाय जानाय लोंनायनि थाखायनो मेगननि बेराम आरो खानाइ मोन्नाय मोदोमफ्राव सालु सुलु बेमार जानायफ्राबो बारा जाबाय जुदि गोदोनि बायदिनो जानाय लोंनायफोरखौ मिथिंगायाव मोननायफोरखौनो बाहायनानै जायोमोनब्ला दानि सुबुंफोराबो गोदोनि बायदिनो थागौमोन खोमा जानाय जानाय लोंनायफोरजों लोगोसेबो देहानि देहानि माखासे सानाय सुनाय बेमारा जाखाङो लोमजानाय साजानायफ्रा जाखाङो दानि सुबुंफ्रा गोदोनि सुबुंफोर बायदि गोबाव गोबाव जोरनायखौबो जों नुनो मोन्नाय जाला बेफोरखौ बांसिन जानाय लोंनायनि सायावनो जादों होन्नानै आं सानो गोदोनि दिनाव आबै आबौनिफ्राय मोन्नाय मस्ला मस्लिफोरखौ दाबो बाहायो जोंनियाव